औ औ औ खोनाबाय बुं दे मा मैगं दे नों मा नांगौ दंनालाय दंजोबो गासैबो मैगङा लांफै औ सबायबिमा गोदान दं फान्थाव गोदान दं फान्थावआ फान्थावआ बिस थाखा फ'वा साबाय बिमा बिस थाखा फ'वा थारुना ट्रिस थाखा किजि गोदान नालाय नों बुरजा लांफैयोब्लालाय खमनि हगारना एसे खम खमाय जागोन ओमफ्राय थारुनखौहाय पसिस थाखा द'राव हगार हगारना होगोन नों बुरजा लांफैयोबासो लावखौलाय नांगौना नाङा लावा औ नों बिजिनी मोनफैबा फन खालामबानो जाबाय ना गोरानखौ नाङा ना गोरानखौ ना गोरानबो दङ लकेल ना गोरान ओमफ्राय दुन्जिया दङ दुन्जिया गोदोन दङ लाइ लाइआ गोदान लाइआ दासो गोदान माबानायनि मोजांथार लाइआ आरो मुला बेदरबो दङ मुला बेदरखौ लानोना लाङा दे समबाराव दे

बिजनी मोनफैना फन खालामबानो जाबाय दे दे दे होनबालाय औ दोनबाय